آج ہندوستان کو درپیش اہم ترین چیلنجز یہ ہیں کہ ہندوستان کے لوگوں کو جو غریب لوگ ہیں اس کو بےروزگار نہیں رہنا چاہیے اس کو حکومت حکومت اس کو حکومت اس کو حکومت اس کو روزگار دے تاکہ سارے غریب آدمی سارے گریب بچے روڈ پہ نہ سوئے اور جو غریب آدمی غریب یا غریب آدمی یا غریب بچے روڈ پہ سوتے بھوکے ہی سو جاتے ہیں حکومت کو اس کا بھی دھیان دینا ہی چاہیے اور امیر آدمی جو امیر آدمی جو امیر آدمی کو غریب لوگوں کو غریب لوگوں کو بے روز روز گار دینا چاہیے تاکہ دیش کی استھتی اچھی ہو سکے اور دیش میں ہونے والے انیک سمسیاؤں کو حکومت کو دیکھنا چاہیے اور دیش کے سبھی ناگرکوں کو اچھے سے اچھے اچھے سے اچھے روزگار دینے کی دینے کی اطلاع کرے دینے کو اطلاع کریں تاکہ یہاں کے غریب غریب غریب لوگ بےروزگار نہ ہو فٹ پاتھ پہ نہ سوئے نہ ہی نہ ہی روڈ پہ سو جائے اور اور نہ ہی روڈ پہ سو جائے اور غریب لوگوں کو ایسی اس ایسی استھتی میں نہیں رہنے رہنے دینا حکومت کو نہیں رہنے دینا چاہیے ان کے چیلنجز اس پرکار ہے کہ اندراج اور اور غریب لوگوں کو روزگار دینا چاہیے تاکہ کوئی غریب آدمی غریب انسان غریب بچہ غریب عورت بوڑھا کوئی روڈ پہ نہ رہے اور اور غریب کو روز سالانہ ایک ہزار روپیہ بھیجنا چاہیے کیوں کہ غریب غریب غریب دیش میں اگر غریبی رہے گی تو دیش کیسے انتی ہوگا دیش دیش میں اگر امیری ہو دیش میں ہر آدمی پڑھا لکھا ہو جائے گا شکچھا بھی بہت ضروری ہے حکومت کو شکچھا پردان کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے اور دیش میں سب سے سب دیش میں سب اچھے طریقے سے رہ سکیں اور حکومت کو یہ بھی کرنا چاہیے کہ دیش دیش میں سب کو اچھی اچھا سے اچھا کھانا مل مل سکے اور اس کو کھانا کھا مل سکے